हांजी अंकु शाह् होर बोल्ला दे ए जनाब में फोन दित्ता दा तुसें ई एह् वनप्लस दा रिपेरिंग आस्तै नुआढ़ी डिसप्ले उड्डी दी एह् माराज में तुसें ई दित्ते दा अज्ज अज्ज केह् केह् तरीक ऐ अज्ज आई पंज अट्ठ एह् एह् कोई में त्रै चार दिन पैह्ले दित्ते दा तुसें ई नाईन पावर नेईं वनप्लस

डिसप्ले उड्डी गेदी

मगर जनाब में जरूरी चाहिदा हा में तुसें ई तां गलाए दा हा कि में जरूरी चाहिदा एह् ते में तुसें ई आखेआ हा ऐक्सट्रा पैसे लेई लैएओ

नां तुसें मिकी पैह्लें गलाई ओड़ना हा में होर कुसैई देई ओड़दा हा सैट्ट कराने गी हून केह् ऐ मतलब किन्ना टाइम लग्गग मतलब किन्ने दिन लग्गङन

जनाब बड़ा लेट होई जाना बड़ा टाइम लग्गी जाना इसी जनाब में जरूरी चाहिदा हा माराज उसी टच्च पैड़ बी चढ़ाना ऐ इक हां होर इक कवर लाई ओड़ेओ उसी कवर लाई ओड़ेओ उस्सी कोई दूआ हां